हमारे गाँव में दो एक परिवार के बीच में की रास्ता को लेकर विवाद हो गया जिसमें मारपीट भी हो गया मारपीट के बाद दोनो पार्टी थाने तक गई थाने तक गई थाने पर प्रशासन उनको बुलाया दोनों पार्टी को बुलाया और दोनों पार्टी को बुलाने के बाद समझाया की आपलोग आपस में विवाद मत करो दोनों पार्टी वहाँ पर गई इसके बाद कही सर हमलोग आपस में विवाद नहीं करेंगे लेकिन घर के वहाँ से आने के बाद जब घर पर आएँ तो महिलाओं के द्वारा दोनों तरफ वाद फिर विवाद चालू हो गया चालू हो गया चालू होने के बाद मामला बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ते गए गया इसके बाद गाँव के कुछ लोग गए उसमें हमलोग भी गए और वो लोग को कहे की भाई ऐसा है कि आपलोग आपस में लड़िए मत ये सरकारी ज़मीन है सरकारी रास्ता है ऐसा है की आप प्रधान जी को बुला लीजिए प्रधान जी आपलोग से समझ लीजिए की देखिए वो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ है वो कह रहे हैं कि हमारा आप कह रहे हैं हमारा यहाँ पे है तो दोनों आदमी प्रधान जी को बुला कर उनसे समझ लीजिए और प्रधान जी से कहवाइए कि देखिए प्रधान जी ये हमारा यहाँ से है आ ये कह रहे हैं हमार यहाँ से है तो प्रधान जी देखिए क्या कहते हैं प्रधान जी आए आए आने के बाद दो पार्टी दोनों दो पक्ष के थे बात और बढ़ गई बात और बढ़ गई बढ़ते बढ़ते फिर चरम सीमा पर पहुँच गई मार पीट हो गया मार पीट हो गया उसके बाद भी कुछ गाँव के अधिक लोग जुट गए दोनों पार्टी को हटाए हटा कर इसके बाद कहे कि ऐसा है कि आपलोग दोनों आदमी हटिए ये सरकारी ज़मीन है प्रधान दोनों पार्टी से दब रहा था किसी वाली नहीं करना चाहता था तो गाँव घर उसमें हमलोग जाकर कहे कि आपका यहाँ है आपका यहाँ है ये सरकारी ज़मीन है इस पर रास्ता बनवा प्रधान कह रहे हैं बनवाने को तो रास्ता एक बनेगा ना आप रोकेंगे आ वो रोकेंगे जमीन जो है सरकारी है और हमलोग गए और जाने के बाद वहाँ पर खूँटा गड़वाएँ खूँटा गड़वा कर रस्सी बाँध कर खड़ा होकर उसपर माटी डलवाएँ और माटी डलवा कर रास्ता को जो है उसको चिह्नित किए चिह्नित करने के बाद फिर हमने कहा प्रधान जी को प्रधान जी आप इस पर चौका लगवाने का कष्ट करें